में मधु शर्मा रियासी डिस्ट्रिक्ट दा बोल्ला नी आं धार्मिक स्थान दी जगह पर आक्खो तुस कि इत्थुआं अगर कोई जा कटरा तक्क रोड़ ठीक ऐ कटरा कशा अग्गें ग्हार जित्तो आइया ग्हार जित्तो बी ठीक जगह बैठने ई दर्शन करने गी ग्राऊंड बगैरा पार्किंग करने गी ठीक ऐ ओह्दे बाद अगर अग्गें जाओ ग्हार जित्तो पानी बगैरा स्विमिंग पूल न्होने आह्ले सारा किश ऐ न्हाड़े कशा अग्गें जाइयै नौ देवियां आइयां नौ देवियां तक्कर रोड़ बिल्कुल ठीक ऐ नौ देवियें उद्धरा शैड बने दे जित्थें तगर माता रानी दी गुफा उद्धर तगर मतलब कि मतलब कि दुकानां बगैरा बनी दियां पौड़ियां बगैरा बनी दियां शैड बने दा उप्परा कि मतलब अगर कोई बर्खै बिच बी दर्शन करने गी जा बंदा आराम कन्नै जाई सकदा ऐ ते मतलब कि कोई परेशानी निं ऐ उ'नेंगी ते नुहाड़ै बाद उत्थुआं आं अग्गें दर्शन करियै दर्शन करियै गुफा क्रॉस करियै गुफा बिच औना बाह्र स्विमिंग पूल त्रैऽ चार ते स्विमिंग पूल न ते शैड बने दे बैठने आस्तै उत्थै मतलब कि कोई न्हाई बी सकदा कोई खाने पीने आह्ला कोई सारा मतलब आबा बगैरा उत्थै सारा किश ऐ ते खाई पीऐ प्ही नुहाड़े बाद मतलब कि खाइयै उत्थुआं आइयै बापस प्ही रोड़ च आई जाना ते प्ही नौ देवियें कशा अग्गें रोड़ इन्ना खराब ऐ कि बिल्कुल मतलब कि जियां रियासी डिस्ट्रिक्ट आह्ली साइड जाने दा नांऽ लैओ ते कोई बी नेईं जंदा ते अस चाह्न्ने आं कि ओह् रोड़ साफ बने क्योंकि इन्ने अगर दूरा मतलब कि जात्तरा आवा दी ऐ दर्शन करने ई ते दर्शन मतलब कम से कम उनेंगी ठीक लग्गनी चाहिदी जगह प्ही नुहाड़े बाद अगर आक्खो कि का ओह् नुहाड़ै बाद आइया स्याढ़ बाबा स्याढ़ बाबा अग्गें आइया धनसर धनसर दा केह् ऐ कि अगर खल्लै गी जाओ उत्थां पैदल रोड़ै ते भी ओह्दे बाद उत्थां बी कच्चा रोड़ ऐ अग्गें ते नुहाड़ै बाद माता दे दर्शन करने गी जाओ उत्थें बी ठीक जगह ऐ मतलब खाने पीने आह्ली हर चीज़ उत्थें थ्होई जानी ते ऐसी गल्ल निं ऐ उत्थें पानी स्विंमिंग पूल सब किश ऐ ते माता रानी ते धनसर बाबा दे ओह्दे बाद च इत्थें एड्डी बड्डी नैह्र बगाऽ दी ते उत्थें मतलब इक्क खड्ड ऐ ते खड्डा न्हाई बी सकदे जो अपना मन ऐ न्होऐ जा कोई नेईं न्होऐ इत्थां उत्थें भी ठीक ऐ ओह्दे कशा अग्गें रोड़ इन्ना खराब ऐ रियासी मतलब कि शिवखोड़ी दिक्खी लैओ इन्ने दूरै दूरै दी जात्तरा आवा दी ते ओह् जात्तरा केह् सोचा दी मतलब कि'यां जाना एड्डे दूर एड्डे दूरा बंदे गड्डियां करियै आवा दे ते लोक गड्डियां करा दे ते हून असेंगी कोई लाई लैओ कि लोक असेंगी शिवखोड़ी आह्ली साईड कोई रिश्तेदार रौहंदे न ते साढ़े घरै आह्ले आपूं आखदे कि एड्डे दूर घरै आह्ले खाह्गे की एड्डे दूर इन्नियां गड्डियां लैनियां ते गड्डियां कियां लैनियां गड्डियां सारियां भज्जी जंदियां ठु'ल्ली जंदियां खराब होई जंदियां इन्ना दूर कन्नै कच्चा रोड़ जाना ते रोड़ बिल्कुल खराब ऐ ते अस चाह्न्ने आं कि एह् तीर्थ स्थान जगह न एह् भगवान दियां जगह न कि रोड़ कम से कम रोड़ होना चाहिदा ऐ रोड़ ठीक होई जा ते भी सारा किश ठीक ऐ ते भी नुहाड़ै बाद च ते अग्गें स्याढ़ बाबा ते स्याढ़ बाबा ई बी पस्सी आई दी अग्गें ल्हास पेदा हा ते उत्थें बी जात्तरा बंद कीती दी जा दी थोह्ड़ी थोह्ड़ी बहुत जात्तरा जा दी ते मेरे दर्शन होआ दे उत्थै बौह्ने खड़ोने दी बड़ी शैल ऐ जगह ते दरेआ ते बड़ा बड्डा दरेआ उत्थें स्याढ़ बाबे पर उत्थें एह् ऐ कि ते मतलब जगह बड़ी शैल ऐ घुम्मनै आह्ली जगह ते भगवान दे अग्गें जाने आह्ली जगह ऐ पर एह् ऐ की खाल्ली ओह् ऐ ओह् निं हैन केह् आखदे न मतलब रोड़ खराब ऐ उत्थै जानै दा ते एह् जाई निं सकदे ते उत्थै असें पुज्जना बड़ा मुश्कल ऐ असें ते उत्थै पुज्जना कियां अगर कोई गड्डी गै निं लेग ते दिक्खो आं ग्हार नौ देवियें कशा अग्गें रियासी तगर दस्स पंदरां मिंट दा रस्ता कच्चे रोड़ दी बजह कन्नै घैंटा लांदी गड्डी जंदे इक्क घैंटा पौना घैंटा लगदा उत्थें जंदे आक्खो कि मतलब बड़े दूर ऐ शिवखोड़ी उत्थै बी कच्चा रोड़ ऐल्लै पस्सियां पेदियां ल्हास पेदे रोड़ दी कोई ओह् निं ऐ रोड़ ठीक निं ऐ मतलब आक्खो की गड्डियां आह्ले बड़े दुखी होंदे जंदे पर दुखी होइयै जंदे की मतलब ते दुखी होइयै जंदे की मतलब नेईं ओह् ऐ ठीक निं ऐ रोड़ दे बगैरा रोड़ दे बारै ई सब किश ऐ कि रोड़ बड़ा ओह् ऐ होर मतलब रोड़ अगर ठीक होऐ ते बंदा सारे जंदा गड्डियें आह्ले बी जंदे सब किश होंदा पर अगर रोड़ गै बिल्कुल ठीक निं ऐ ते कि'यां जाना मतलब गड्डियां आह्ला कोई निं जाह्ग जां फ्ही दर्शन करना कोई मज़ा निं ऐ उत्थें जाना पर जाना कि'यां